ہیلو جی میں آپ کی کیا جی میں وہیں سے بات کر رہی ہوں جی

ہمارے یہاں کتابیں بیچی بھی جاتی ہیں اور خریدی بھی جاتی ہیں آپ بتائیے ہم آپ کی کس طرح خدمت کر سکتے دیکھیے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں کتابیں بیچی بھی جاتی ہیں اور خریدی بھی جاتی ہیں تو ہم تو ہم اس طرح سے بیچتے ہیں کہ ہم جو بیچتے ہیں ہم لیں گے وہ ہم سکسٹی پرسنٹ پہ ڈسکاؤنٹ پہ اور جو آپ ہمیں دیں گی مطلب پرانی کتابیں فورٹی پرسینت پہ ڈسکاؤنٹ پہ مثال کے طور پر اگر آپ ہمیں کوئی بک دیں گی اپنی تو ہم آپ کو جو الگ سے سو روپئے لکھے ہیں تو ہم آپ کو وہ ساٹھ کی دیں گے اور مثال کے طور پر اگر ہمیں آپ کو کوئی لینی ہوگی یا آپ ہم سے کوئی خریدیں گی تو اگر اس کے اوپر سو لکھے ہیں تو ہم آپ کو اس کو پچاس بڑھا کے دیں گے

ہاں ہمارے پاس یہ بالکل مل جائے گی آپ کو اس پر اگر نئی کتاب کی بات کی جائے تو وہ مثال کے طور پر رہنما کتاب سو روپئے کی ہے پر ہم آپ کو اس میں سیونٹی پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ کر کے سیونٹی فائیو کا کر دیں گے نثر کی آپ کو کس میں چاہیے پرانی تو وہ کتاب کے اوپر ریٹ لکھے ہوئے ہیں ڈھائی سو اور اگر ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ کر کے دیں گے اس میں تو ہم آپ کو اس میں سکسٹی پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ کریں گے تو وہ ہم آپ کو ڈیڑھ سو میں دے دیں گے ہمارا ایڈریس یہاں چتلی قبر نیشنل بک ڈپو پر ہے ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ